प्रादेशीक वाठारान हेर भाशेची उदरगत ही कोंकणी भाशेन कशें रितीन प्रेरीत केल्या ह्या प्रस्नाचेर जाप म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की प्रादेशीक नदरेंतल्यान कोंकणीची उदरगत जाल्यार ती गांवां गांवांनी जशी आमची आवय भास कोंकणी अशें म्हणटा हें फक्त आमी म्हणना आमी ती प्रूव करून दाखयता देखीक आमी घरच्यान ल्हान भुरग्याक ल्हान भुरग्यांनी जल्म घेतलो की ताका आमी इंग्लीश शिकयना ताका आमी शिकयता ती कोंकणी उलयता तो कोंकणी उपरांत तो तेजे सगळे जे जे गूण भाशीक गूण तयार जाता ते फक्त कोंकणींतल्यान उपरांत तो हेर भास शिकूं पण ह्या रितीतल्यान आमी भाशेक कोंकणी भाशेक उदरगतीच्या म्हळ्यार पावयतात अशें म्हाका दिसता कोंकणी भाशेंत लेखन करप लेखन करप तशेंच वाचप बरोवप हे जेन्ना कळटा तेन्नाच आमी भाशे कडेन एट्रॅक्ट जातात आनी ह्या नदरेंतल्यान अशें दिसता की भाशेची उदरगत जाता